आङो मानि बर'नि नेरसोन जोङो बे दाउसा फिसाखौ बिदै फुदुंनानै जानो गोथाव मोनो जोङो होयो दाउसा बिदै माबा उसुमै बिदै फुदुंनाया मा होनो उसुमै उसुमै राजा मानि मुनि ओमफ्राय मा होनो बानलु बोरदोन मस्ला इसे आमफ्राय मा होनो एसे मस्ला बानलु बोरदोन ओमफ्राय उसुमै राजा उसुमै गिदिर फिसा ओमफ्राय मस्ला सबखा बरि बेखौ होनानै जों फुदुंनानै लोङो आरो गोथाव जायो मोदोमफोरा राफोर मोनो बे लोमजानायफ्रा दुरबलफ्रा राखाङो देहाफ्रा फ्राद मोनो जों बेखौनो माने देहा इसे माबाबा गुजुनाय माबा मोननाय जायोब्ला जों बेखौ फुदुंनानै लोङो आरो जों मोजां मोनो बेखौ गोथाव मोनो बानलु इसे बुरजा होनांगौ मस्ला मस्लि होनांगौ आमफ्राय उसुमै राजा उसुमै फिसा मानि मुनि बेखौ होनांगौ आरो ओमफ्राय जोग्लाउरि इसे होनांगौ बेखौ माने गुजुनाय गगा मोननाय बेफोर मोजां मोनो आरो स्रां मोनो दुरबलफ्रा राखाङो ओमफ्राय सम सम जों बिदिनो जों फुदुंनानै लोङो आरो देहा दुरबल मोनबा जायो ओमफ्राय माने जों रोङामोन माने जों गोदोहाय सिगाङावहाय आइमोन आफामोन उन्दै समाव जाहोनायाव जों रोंबाय दा जों बेखौनो जायो आरो फुदुंनानै दाउसा उिसाखौ बायनांगौ इसे बारा गिदिरखौबो बायनो नाङा बेनो गोथाव ओमफ्राय बेनोथ' जाबाय ओमफ्राय नै दा अमा बेदरफ्राथ' जों जायो थिगैनो नारजिजों जायो जों अमा मेजेमखौ बायनानै ओमफ्राय नारजिजों संब्ला गोथाव जायो आरो नारजिखौ इसे बेदरखौ एवदो मस्ला मस्लि सामब्राम बानलु होनानै एवदो थिगसे एवनानै ओमफ्राय दै होदो दै होनानै ओमफ्राय नारजिखौ इसे गुदुं जायगायाव दोननानै गोरान खालामदो गोरान खालामनानै ओमफ्राय आखाइजों सिफ्लिदो सिफ्लिनानै इसे मोजां गोदौ होनानै नारजिखौ इसे सिफ्लनानै आखाइजों फ्रि फ्रि होदो ओमफ्राय इसे जबहोनानै जों बिदि खालामनानै जों जायो आरो गोथाव जायो बिदिबा ओमफ्राय उनाव मस्ला मस्लि होदो गलमरिस होदो ओमफ्राय एसे बिदैखौ फोराननानै फ्राम फ्राम जादो ओमफ्राय जों बिदिनो जायो आरो जों माने बिदिखौ संनानै जायो जों बिदि संनानै जायो आरो न'खराव जोंहा गोथाव मोनो बेखौनो जायो ओमफ्राय अनला ओंख्रि जायो अनला ओंख्रि माने मेवाइजों जायो मेवाइखौ माने जोङों खारै थाव सेरग्रोनोसै खारै होनानै खारै मेवाइखौ एवनोसै एवनानै मस्ला मस्लि होनानै दै होनोसै दै होनानै गोदौहोनोसै गोदौहोनानै जों ओमफ्राय संख्रि होनोसै बानलु होनोसै बानलु होखांनानै ओमफ्राय खारै होनोसै गोदौहोखांनानै इसे जोङो खारै होखांब्लाथाय नायनोसै हायनानै इसे आमथा आमथा जाब्लाथाय टेस्ट नायनोसै ओमफ्राय खांबाय आरो गोथाव जायो बिदियानो जों बिदिनो खालामनानै जायो आरो जोंनि रोंनाय बे माने जों बिदिनो संनानै जायो गोथाव मोनो जों बिदिनो जों बिखौनो जायो आरो आं मा बुंनो रोंबावनो